गिबिआवनो दैज्लांआव खोथिया फोनोबा हालेवग्रोबाय दुब्लिखौ हालेवखांनानै बिदिनो सामार होबाय ब'र होबाय होखां जोबनानै जेब्ला माइआ खोथियाआ माबा दुब्लिआ हालेव खाङो खोथिया फोबाय सोमखांनानै खोथियाखौ फोबाय फोनानै बिदिनो जेब्ला खोथिया फुनायसेबां गोजौ जायो अब्ला फुनानै टेक्ट'रजों एबा मोसौफोरजों हालेवनानै गायबाय बेफोर दैज्लांनि खामानि आरो गायखांनायनि उनाव बेजों लोगोसे फाथोफोरबो फोफानाय जायो फाथोआबो दैज्लांनिनो आबाद बेबो मोनसे गोबां खामानियाव होयो फाथोआबो जेरै फाथोनिफ्राय जों फाथो गोखाखौ नारजि बर'नि फेभ्रिट ओंख्रि नारजि बानायो आरो गोरलैयावबो बेखौ जायो भाजा आरो फाथोनि दिरुंफोराबो दिरुं फाथोनि बै बिगुरफोरा दिरुं जायो आरो फाथो देन्थाफोरखौ सिन्जा महरै बाहायनाय जायो बिदिनो माइखौ गायखांनानै जेब्ला गोजौ गोजौ जानानै जेब्ला माइआ फिथाइ थाइनानै मोनो अब्ला बेखौ हाखांनानै हाखांनानै मारा होयो मारा होखांनानै आरो ग्रोब बे दुब्लिआवनो हालेवफिननानै बेसर सबाइ बायदि गोदान आबादफोर मेसेंनि फोफिननाय जायो बेफोरखौ फोखांनानै जेब्ला बेफोर फिथाइ थानानै रायो अब्ला बिसोरखौ फुनानै बायदि आबाद दिहुननाय जायो बेजों लोगोसे सिबिं बेसर सबाइ बिदिनो बायदि गोरान आबादफोर मावनाय जायो आरो थिग बिदिनो मेसेंआवबो आलुफोर आबाद मावनाय जायो एसेनोसै